खुले पानी में तैरने से सुरक्षित रहने के यही तरीके हैं जो हम अब दलदली में न फंसे जहाँ ज़्यादा गहरा पानी वहाँ न जाएँ ये सभी बातों का भी हमें ध्यान देना चाहिए बड़े तालाबों में फिसलने वाली चट्टानों में रहती हैं अगर वैसे तो हमारे यहाँ उतना पानी नहीं रहता है लेकिन अगर बरसात के टाइम में फिसलन ज़्यादा होती है जिसके कारण हम जिसके कारण मिट्टी भी हो सकती है और जहाँ उस टाइम में ज्यादा फिसलन के कारण आदमी फिसल जाता है और तैरने के समय हमें सुरक्षित रहने के लिए वो पानी के बेल्ट लगाना जाता है वो भी लगाना चाहिए और तेज प्रवाह से बच के रहना चाहिए और जब बाढ़ आते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है जो कि हमने देखा है इतना ज़्यादा दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है खाने पीने की दिक्कत होती है उसके बाद रहने का दिक्कत होता है जिसके पास छत का घर नहीं है उसके तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है किसी और के घर में रहना पड़ता है और ज़्यादा पानी आने के कारण छत पे रहना पड़ता है जिसके कारण ज़्यादा लोगों को नहीं हो पता है सोने का दिक्कत पानी पीने का दिक्कत अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसका भी सही इलाज नहीं मिल पाता उसके बाद हर बहुत ऐसी चीज रहते है जिसके बहुत सारा दिक्कत होता है और उस टाइम में बाढ़ आने के बाद अगर हम छत पे रहते हैं तो बारिश भी आती है बारिश आने के कारण और हम भीग जाते हैं बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जिसके कारण पढाई छूट जाता है बिज़नेस वगैरह हर चीज़ डूब जाता है किसी गाय बैल हर चीज़ को भी बहुत सारी दिक्कत होता है उसके लिए भी हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे जाता है लॉस हो जाता है हर एक इंसान का हर एक चीज लॉस में चला जाता है उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दिक्कत होती है और उसके बाद बाढ़ बाढ़ जो आता है सब किसी का घर टूट जाता है तो किसी का कुछ भी डूब जाता है किसी का बच्चा डूब जाता है कोई मर भी जाता है इस कारण रोड वगैरह हर एक चीज टूट जाता है किसी चीज का किसी किसी आदमी का कुछ भी बह के चला जाता है ज़्यादा पानी आने के कारण इतना ज़्यादा सारा चीज का दिक्कत होता है जो गरीब है उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत होता है जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास छोटा मोटा वगैरह का घर है वो भी बह जाता है बहुत सारी दिक्कतें होती है बाढ़ आने के कारण आदमी बीमार भी रह जाता है उसके कारण जो ताकि डॉक्टर को भी हम दिखा नहीं पाते उस वजह से बच्चे को बच्चे का भी तबीयत ज़्यादातर खराब रह जाता है बारिश आने की वजह से बुखार ज़्यादातर को लगता है मेडिसिन हम नहीं ले पाते हैं बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती हैं और जो गरीब है उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है जिनके पास घर नहीं है छत नहीं है तो वो कहाँ रहेंगे किसी और के घर में रहना पड़ जाता है और उनका बहुत ही चीज हो जाता है डूब जाता है बच्चे को पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जिसके कारण उनका बहुत सारा पढ़ाई छूट जाता है एग्जाम टाइम में आ जाए तो एग्जाम वगैरह हर एक चीज बहुत सारे दिक्कत होते हैं उनकी लाइफ में एक बाढ़ आने के कारण बाढ़ जब आता है तो बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को और अगर हम वो क्या कहते हैं तालाब वगैरह में जाएँ तो खास ध्यान रखें जो हम गड्डा की जगह पर न जाए दलदल में न फंसे जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ न जाए और और बच्चे को तो जाना ही नहीं चाहिए और जिसको तैरने न आएँ हो तो बिल्कुल ना जाएँ जिसको तैरने आता है वो गड्डे तक न जाए ज़्यादा पानी हो जहाँ वहाँ न जाएँ और जिसको नहीं आए वह तो डूब ही जाएगा अगर वो जिसको तैरना नहीं आता है वो तो बिल्कुल भी न जाने का कोशिश करें इस क्योंकि इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है हम फंस सकते हैं दलदल में जाकर के तो इस इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको और उसके बाद अगर कोई जाता तो उसमें फंस भी जाते हैं लोग देख नहीं पाते हैं दलदल में जाकर फंस जाते हैं तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए और उससे बहुत सारी बाधाएँ होती हैं और बाढ़ जो आता है उसके कारण तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है और खुले पानी में तैरने के लिए बहुत सारे शख्स उसके लिए हमें अगर हम चाहे अगर हमें तैरना नहीं आता है तो बहुत सारे पानी भर कर बहुत सारे बोतल हम अपने कमरे के साइड में लगा ले तो उससे डूबने की संभावना है बहुत ज़्यादा कम रहती है अगर कोई डूब जाता है तो उसके अंदर पानी चले जाने के कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको भी उनका भी हेल्प करना चाहिए अगर कोई डूब गया हो और हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम पानी में जाएँ तो उसका कपड़ा पहन कर ही हम जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर हमें तैरना ना आए तो हम ना जाएँ